हम मोबाइल खरीदलहुँ रियलमी थ्री प्रो ओ देलक हमरा चौदह हजार नओ सओ निन्यानवेमे ओ फोन हम छओ महिनासँ चलबै छी बहुत नीक लागल ओ अपन दोस्तो सबके इएह कहबै इएह फोन तू खरीदऽ